अपन भाषा लोक बाजै हिन्दी अंग्रेजी तऽ सब बाजै छै सगठे अपन भाषा जे बाजै छै तऽ उ लागै छै अपन जेना कोइ रहय अपन भाय बहिन जेना बोलै छै तऽ बहुत लोक बोलै छै हिन्दी अंग्रेजी अपन मैथिली भाषा